मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं मूंखे कोई बि ट्रेविल जो ऑफर ईंदो आहे या ॿाहिरि वञण जो मौक़ो मिलंदो आहे शादी मुरादी हुजनि या कोई सेमिनार सिंधियुनि जी थिए पई या कोई सिंधी कार्यक्रम आहे त मां ॾाढी ख़ुशीअ सां वेंदो आहियां ऐं मूंखे सुठो लॻंदो आहे की पहिरीं त मां घर वारनि सां वञा ऐं कोई अहिड़ो कार्यक्रम हूंदो आहे की जंहिंमें मां पंहिंजे घर वारी खे वठी वेंदो आहियां त सुठो लॻंदो आहे रस्ते में ट्रेन में वेंदा आहियूं पंहिंजी घरऊं मानी ठाहे वेंदा आहियूं कोकियूं या फुल्का पूड़ी या पूड़ी आलू या भिंडी कई अहिड़ी शइ ठाहे वेंदा आहियूं त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे और किथे अगरि वाइफ न वेंदी आहे त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे की मुंहिंजा हमसफ़र साथी हुजनि पुरुष बि थी सघनि था मायूं बि हूंदियूं इन घणेई जॻहि असांखे चूंकि मां पत्रकारिता क्षेत्र में आहियां अख़बार नवीस आहियां त कंहिं महिल असांजा गॾु दोस्त बि हलंदा आहिनि ऐं लेडीज़ बि हलंदियूं आहिनि त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे पाण में हिक पिकनिक टाइप माहौल थी वेंदो आहे कोई घर मां कुझु ठाहे खणी ईंदो आहे कोई घर मां कुझु शइ ठाहे खणी ईंदो आहे त यात्रा बि सुठी लॻंदी आहे हाणे मां थोरो पॉलिटिकल आहियां त कंहिं महिल मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट सां गॾु वेंदा आहियूं कंहिं महिल एम एल ए सां गॾु वञणो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे वी आई पी ट्रीटमेंट थींदी आहे फर्स्ट क्लास या एग्ज़ीक्यूटिव क्लास में वेही करे वेंदा आहियूं त मूंखे ॾाढो ई यात्रा वणंदी आहे राति जो थोरी ॾुख्याप थींदी आहे सुम्हण में और थोरो मन में डपु थींदो आहे की काई ॻाल्हि न थी वञे पर कुलु मिलाए करे मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे यात्रा करणु दोस्त हुजनि या वाइफ सां गॾु वञणु या कंहिं पॉलिटिकल माण्हू सां गॾु वञणु या कंहिं सिंधी समाज जे साहित्यकार राइटर या हेड़ा माण्हू जो हूंदा आहिनि समाज सां हुननि सां गॾु मां यात्रा कयां त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो